आङो क'क्राझार थाउनाव थांनांगौमोन दैमालु नोङो आंनो गारि भारा रायज्लायनानै हरगोन हरनो हागोन नामा रायज्लायनानै हरनो हायोबा आंनो रायज्लायनानै हरनाय आङो टाउनाव थांनो नागिरदोंमोन क'क्राझार टाउनसिम थाङोबा गारि ओ गारि भाराया बेसेबां लायो आं होफिन होगोन आरोखि गारि भाराखौ आं बिदिनो थांनानै फैगोन बेसेबांसिम लायो गारि भाराया नों लाबानो जाबाय आंनो बे सानसे मानसिनि माबाखौ थथ'खौ नोङो रायज्लायनानै हर आङो बेजोंनो थांनानै फैगोन थांनायनि फैनायनि बेसेबां लायो आं होगोन भाराखौ